फास्ट्रैक कंपनी फास्ट्रैक कंपनी अॼु जी न पर चालीह साल झूनी कंपनी आहे त मां बि हुनजी हिकु टे महीना हिकु वॉच ख़रीदी वॉच ख़रीदी मां हथ में पाईंदी आहियां मूंखे ॾह माण्हू पुछंदा आहिनि उहा वॉच किथां वरिती अथई कीअं वरिती अथई ऐं हिन वॉच मूंखे हमेशह टाइम वक़्तु ॾींहुं मूंखे बराबरि ॿुधायो आहे जीअं त हाणे बारिश जो टाइम आहे त हुन में वॉच में पाणी पवणु सां बि मुंहिंजी वॉच ख़राबु न थींदी आहे मां शुक्रगुजार आहियां हिन कंपनीअ जो जंहिं हिन कंपनीअ सस्ते में सुठे में इहा वॉच ठाही आहे इहा वॉच पाइण सां मुंहिंजो हथु अधु त मुंहिंजो हथु भरिजी वेंदो आहे ॾियण मां हिकु कंगणु पातो आहे ॿियो त ॿियो हीअं कंपनी जाम सालनि जी झूनी आहे इनकरे मां ॿे अखु बंदि करे इहा वॉच वरिती हुई जाम मूंखे अॼु उपयोग ॾाढो सुठे नमूने ॾींदी आहे मां घर मां निकिरंदी आहियां ख़ुशी ख़ुशी पाए करे निकिरंदी आहियां